हमरा लोकक समाज मे जे है विशेषता व्रत वगैरह त्यौहार वगैरह मन्दिर के पूजा वगैरह सब ठीक ठाक चलै छै एहि लैके जे है समाज मे विशेष तरह क पूजा करय के चाही ताहि से शरीरके शुद्धि होइ छै समाजक शुद्धि होइ छै वातावरण शुद्ध होइ छै एहि लऽ के पूजा पाठ करबऽ के चाही पूजा पाठ पर जे है विशेष ध्यान देबऽ के चाही पूजा करला से जे है अहाँके आत्मबल बढ़ैया आओर जे है कि कहै छै जे परिवारिक सुख शांति भेल समाजक सुख शांति मिलल एहिमे आओर सब जे है वातावरण शुद्ध भेल पूजा कैला से शारीरिक रोग व्याधि भी समाप्त होइया पूजा से जन कल्याण भी होइया एहि लेल पूजा पाठ करय के चाही मंदिर के पूजा करू या घर मे पूजा करू जहाँ भी पूजा करू आस्था से पूजा करब त आस्था से पूजा कैला से जे है शरीर के शुद्धि वातावरण शुद्धि है ना वातावरण के पवित्र होइया सबसे समाज मे भी शारीरिक भी अपन जे है सब ढंग के व्यवस्था सब जे है पूजा पाठ से नीक होइया पूजा पाठ कैला से बहुत विशेष जे है शारीरिक तऽ अपन शुद्धि होबे करैया शारीरिक रोग व्याधि सब जे है समाप्त हो जाइया सब लेके जे है सं बड दिक्कत ना होत अहाँ सब पूजा पाठ करिऔ अहाँ सबके जे है बहुत एसे मने मंदिर की पूजा मे जे है पूजा अर्चना आरती करिऔ सब करके जे है स्तुति वगैरह करबै सब सही अहाँके मिलत ठीक छै